کھیل لوگوں کی جسمانی اور ذہنی تندرستی میں کئی طریقوں سا کردار ادا کرتے ہیں جسمانی تندرستی بہتری صحت کھیلنے سے جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے دل کی بیماری زبابطیس اور موٹاپے کا خطرہ کم ہوتا ہے مضبوط عضلات اور ہڈیاں کھیلنے سے عضلات اور ہڈیوں کی مضبوطی بڑھتی ہے مدافعتی نظام باقاعدہ ورزش مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہے جس سے بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت بڑھتی ہے وزن کا کا کنٹرول کھیلنے سے کیلوریز جلتی ہے جس سے وزن کنٹرول میں رہتا ہے دل کی صحت کھیلنے سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے جس سے دل اور خون کا خون کی نالیوں کی صحت بہتر ہوتی ہے ذہنی تندرستی ذہنی دباؤ کم کرنا کھیلنے سے ذہنی دباؤ اور اضطراب کم ہوتا ہے کیونکہ جسم میں اینڈروروفنس کا اخراج ہوتا ہے خوشی کا احساس کھیلنے سے خوشی اور سکون کا احساس پیدا ہوتا ہے خود اعتمادی کھیل میں کامیابی اور ٹیم ورک سے خود اعتمادی اضافہ ہوتا ہے معاشرتی رابطے کھیلوں میں حصہ لینے سے نئے دوست بنتے ہیں اور معاشرتی تعلقات مضبوط ہوتی ہے ذہنی توجہ کھیلنے سے ذہنی توجہ ارتکاز اور مسئلہ حل کرنے کے صلاحیت بہتر ہوتی ہے اس طرح کھیل جسمانی یا ذہنی دونوں اعتبار سے لوگوں کی تندرستی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان کی زندگی کو متوازن متوازن اور صحتمند بناتے ہیں